हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के पेटन के कपड़े पहने जाते हें जैसे कि हमारे यहाँ मान सकते हैं कि जो शादी विवाहित वाले लोग होते हैं शादीशुदा लोग वह मुख्य रूप से महिलाओं की बात की जाए तो वह साड़ी का प्रयोग करती हैं जिसमें वह साड़ी में ब्लाउस और पेटीकोट और साड़ी ही पहना करती हैं तो वही उनके पारंपरिक एक पोशाक है और जो अविवाहित नहीं हैं और विवाहित भी तो वह कुर्ती सलवार पहना करती हैं जो अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन के और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कई धर्म जाति और अलग अलग जगह के लोग रहते हैं तो यहाँ की भिन्न भिन्न पोशाक है यदि किसी का मन करें तो वह धोती कुर्ता पहनता है साड़ी पहनता है घाघर चोली पहनते हैं अलग अलग धर्म जाति के अलग अलग राज्य के लोग यहाँ पर निवास करते हैं तो किसी की एक पोशाक हम बता नहीं सकते हैं कि यहाँ की एक मुख्य पोशाक ये है परंतु बात की जाए फिर भी मोटे मोटे तौर पर तो हमारे यहाँ जो पुरुष हैं वो पेंट शर्ट और सलवार कुर्ता और लड़कियों का भी ऐसा ही सलवार कुर्ती और साड़ी का ही प्रयोग करते हैं